बिहार सरकार जे छै विकलाङग छात्र भए गेलय अहाँसभके जे जे छात्र जे छै ओ शारीरिक रूपसँ जेकि ओ ठीक नीक नहि छै ओ सभकऽ भी जे छे शिक्षा के जे छै बहुत ही जादा जरूरी छै आओर अहाँसभके जे छै जितना भी विकलाङग आदमी छियै ओसभके शिक्षाके आओर जे छै बहुत ही जादा ध्यान देबयकऽ छै शिक्षा ही एक एसन मा अहाँसभके कुञ्जी छै जे अहाँ सभकऽ जितना भी अहाँसभके विकलाङग भए गेलीय आओर शारीरिक रूपसे जे भी अहाँ सभके परेशानी छै ओकर जे छै मुक्ति जे छै ओकर जे छै अहाँ जे छियै आँ निदान पा सकैत छियै आँ आओर शिक्षाके द्वारा आओर बिहार सरकार जे छै बहुत आयोजन निकालले छै जेकर अहाँ सभके लाभ लै सकैत छियै अहाँसभ लऽ जे छै अहाँ सभकऽ शहरमे जे छै विकलाङगसभके जे छै पढाई जे छै ओ भै रहल छै जितना भी छात्र विकलाङग छै पढाई पाठ्यक्रम जे छै अहाँ बिहार सरकारके द्वारा जे छै ओ भै रहल छै आओर अहाँसभके आगे आके जे छै पढाइ लिखाइके जे छै महत्वपूर्ण ध्यान देबयके छै